जीअं त सभिनि खे ख़बरु आहे की ॿ हज़ारु वीह में कोविड जहिड़ी बीमारी आई हुई सॼे वर्ल्ड में लॉकडाउन लॻायो वियो हो ऐं इन बीमारीअ में सरकार पंहिंजा रूल्स ऐंड रेगुलेशनस कढिया की कंहिंखे बि घर खां ॿाहिरि वञिणो न आहे कंहिंसां बि न हथु मिलाइणो आहे न कंहिंसां मिलिणो आहे हिन बीमारी जो डपु हर हिक जे इंसान जे मन में वेहजी वियो हो मिटु माइटु बि केरु कंहिंसां कंहिंजे घरु अचु वञु न पिया कनि हिन बीमारी में जंहिंखे बीमारी लॻे पई उन खे चोॾहनि ॾींहनि लाइ क्वारंटाइन कयो वियो पियो इहो ई हादसो मुंहिंजी लाइफ में हिकु दफ़ो मूंसां थियो मां बि हिन बीमारी जे चपेट में अची वयुमि ऐं चोॾहां ॾींहुं घर जे ॿाहिरि रहियुमि हिन बीमारी में जेको बची वञे पियो हो पंहिंजो ॿियो जनमु पियो कहलाए तीअं ई मूंसां बि थियो मां बि हिन बीमारी खे फेस कयो चोॾहां ॾींहुं मां बि क्वारंटाइन थियुमि मुंहिंजे घरु वारा घर में अकेला हुआ ऐं मां हॉस्पिटल में अकेलो हुमि हीअं पियो लॻे मां अलाए बचंदुमि अलाए न हिन तक त माण्हुनि जी चङियूं नौकिरी बि हली वयूं माण्हुनि जे खाइण जा बि वांदा थी विया हुआ पर हिनमें सरकार स्पोर्ट कयो हो माण्हुनि खे खाधे पीते लाइ पर इहो मुंहिंजे लाइ जेको वॾो चैलेंज हो जेको मां फेस कयो ऐं मां हुन बीमारी मां ॿाहिरि आयुमि